मां छा अखियुनि ते ॿई आङिरियूं रखी ऐं कन ते आंगूठो रखी आंगूठो ऐं अहिड़ी आनंद सां पंहिंजे अनूभव में थी वेंदी आहियां अहिड़ो आराम ईंदो आहे ऐं योगा जो अहिड़ो आनंद थींदो आहे ऐं अॼुकल्ह छा इहे म बाबा रामदेव ॿियां टियां फोननि ते ॿुधाईनि था त उहो बि उहो ॾिसी ओहिड़े तरीक़े सां बि योगा कंदी आहियां ऐं मूंखे बि जेको बि खुदि खे ईंदो आहे उहो कंदी आहियां मतिलब साधक त खे मूंखे सेखारण वारो केरु कोन्हे आसे पासे में केरु बि योगा कंदो आहे उहो ॿुधाईंदो आहे त उन्हीअ तरीक़े सां मां योगा पंहिंजो कलाकु खनि आराम सां कंदी रहंदी आहियां उन सां छा मूंखे शांती मिलंदी आहे ऐं सुठो लॻंदो आहे ऐं उहो मूंखे बढ़िया लॻंदो आहे ऐं योगा करणु योगा सां छा मुंहिंजो सॼो ॾींहुं शरीर हलण फिरण में का दिक़तु कोन्ह थींदी आहे ऐं आराम रहंदो आहे